हेलो हँ पत्रकार जी पत्रकार जी बोलै छिए की हाल छै हमरा गाँवमे कोइ विकास उकास नहि हो रहलै हइ ई जइसेकि अभी सूखा चलि रहलै हइ खेती बाड़ीमे नहि पानीके सुविधा आ रहलै हइ सरकारके तरफसँ नहि किछु हमर गाँव हो गेलै हियाँ माबरपुर गोकुल

अच्छा

नहि तऽ अइसे कएक बेर हो गेलै जइसेकि कएकगो कतना आदमीके हम बोललिए हँ जे अहाँ जे ईसब चीजके बहुत अथी मतलब सुनवाइ किछु नहि हो रहलै हइ जइसे सब आके बोलै छै की हँ जे हँ अहाँके गाँवमे अहाँके दू दिनमे आ रहली हँ चार दिनमे आ रहली हँ लेकिन कोइ आबै छै नहि सब बोलिके चलि जाइ छै अच्छा तऽ मतलब की आ जेबै मतलब तीन चार दिनमे आइए जेबै ने बहुत चीजके दिक्कत हो रहले हइ जइसे खेती बाड़ी हो गेले आओर मतलब की कोइ संस्था होलै ओसब चीज भी मतलब हियाँ नहि मिल रहलै हइ नेता लोग मतलब बोलि बोलिके कोइ अएबे नहि करै छै आओर सब इएह बात बोलै छै अहीँके तरह जे मतलब हँ आ रहली हँ तीन दिनमे चार दिनमे हम अबै छी तऽ अहाँके गाँवके विकास होतै लेकिन कोइ हियाँ सुनवाइ उनवाइ नहि हो रहलै हइ अहाँ बतैऔ सही सही जे अहाँ कएक दिनमे आ जेबै मतलब की सब विकास होइके चाहिए पानी उनीके भी किछु नहि मतलब खेती बाड़ीसब सूखा पड़ि रहलै हइ सरकारके तरफसँ एगो आ गेलै हइ पानी अएते ई अएते किछु नहि आ रहलै हइ

रोड सबके तऽ हालत बड़ी बेकार हइ जइसेकि हियाँ दहा रहलै हँ दू साल पहिले तऽ सारा रोडसँ मतलब टूटि गेलै तऽ ओ टूटल हइ ओकरा बनैले नहि गेलै ओहि सबके ईंटा उँटा गिराके मतलब की ओहिसब रूटके मतलब रिपेयरिङ्ग करि देले रिपेयरिङ्ग करै छै से